हैलो आं जी एह् अं'ऊ फर्टीलाईज़र आह्ली दुकानां ते जेह्ड़े फर्टीलाईज़र बगैरा दिन्ने अस ओह् बोल्ला नै अंजी अच्छा अच्छा तुस छिड़की लेइयौ दोआई अच्छा अच्छा किन्नै फुल्ल लाये दे तुसें एह् किस स्हाबै दा पत्तरें ई कीड़ा लग्गे दा जां फुल्लें ई कीड़ा लग्गे दा अच्छा ते तुस इक्क कम्म करो मेरा नंबर करी लैना कि केह् होइया ते घर जाइयै नीम दा पत्ता घड़काओ निं पानियै च ओह् छिड़केओ ठंडा करियै नीमै दा पानी पुनियै ते एह् तुसें दौ त्रऐ बारी सुट्टने ओह्दे कन्नै ठीक होई जाने एह् नेईं नेईं तुस दोआई लैने ई निं आवेओ तुस आपूं नीम दे पत्ते यूज़ करेओ

ठीक ऐ ओके ठीक ऐ जी कोई निं कोई निं